ہیلو گڈ ایوننگ یس آپ پنجابی باغ میں فیملی ریسٹورینت سے بول رہے ہیں جی جی ایکچولی ہمارے گھر پہ ایک ڈنر پارٹی ہے رات میں کچھ گیسٹ آ رہے ہیں تو ہمیں آپ کے یہاں سے کچھ کھانے چاہیے تھے جی سر ہمیں وہ قورمہ چاہیے چکن ٹکا چاہیے اور فرائی چاہیے اور ساتھ میں کولڈ ڈرنک بھی ایڈ کر دیجیے گا اور کچھ میٹھا بھی سر آپ کے یہاں کیا کیا پلیٹ کا کیا حساب ہے آپ کے یہاں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دو سو روپئے ہے لیکن سر اور دوسرے ہوٹل میں تو دوسرے ریسٹورنٹ میں ایک سو پچاس بھی ہیں

ٹھیک ہے اوکے تھینک یو